बिजाब फरायनाया आंनि मोनसे नागारनो हायि आखु बिजाब फरायनानै आङो समखौ माला थाङो आङो हमन्दांनो हाया जायो गोदोनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो आङो गोबां बोसोर थामजि ब्रैजि बोसोरसो आङो बे बिजाब सल'फोरखौ आं खमैब्लाबो फरायबोगासिनो दङ आरो बिजाब फरायनानै जोङो गोबां आखुथायफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो दा बिजाबनिफ्राय आङो बेखौनो बुंनो हायो जोङो माखासे मोन्थियि इनफरमेसनफोरखौ जोङो बिनिफ्रायबो मिथिनो हायो आरो बिजाब फरायनानै आङो गोबां माने गिदिर मानसिफोरनि आखुथाइफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानो हायो दा बिजाबा ओरैबायदि मोनसे बुस्थु ओरैबायदि मोनसे मुवा थारमाने गासैबो गोसोनि साननाय हनाय जाय गिदिर गोलाव सानसुमै बिथांमोन बिथांमोनहा गावसोरनि साननाय हनायखौ गासैबो बिजाबनि गेजेरजोंनो गोदै लिरनानै गालांदों दा बेफोरखौ जोङो दिनैनि समाव फरायनाय फरायोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनो जेरै आङो ए पि जे आब्दुल कालाम बिथाङा सासे जोबोद गिदिर साइन्टिस बिथाङा गोबाव गोबां समाव गिदिर सासे भारत हादरनि आफादगिरि हादरगिरिमोन थेवब्लाबो बिथाङा गोबां बिजाब लिरनाय जोङो नुनो मोन्दों दा बिथांनि जिउ जारिमिनखौ बिथांनि लिरनाय आरो बिथांनि माखासे फोरोंलांनाय बेफोरखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां बिथांनि लिरनायनिफ्राय गियान आरजिनो हादों